हँ हँ गो

आँय

ठीके छै तब नाश्ता उश्ता लै आनबै अपना ओएह खाए अथी कैरि लेबै लै लेबै नाश्ते उश्ते लै लेबै कनि खाली हइ कि बढ़िआँ ओ हँ ठीके छै तब लेबै ठीक ठीक छनि तब हँ कए बजे खोलै छियै दोकान

हँ कहलहुॅं जे बढ़िआँ नीके बनाएके देथिन तब ने जाए कऽ फेर दोबारा अयबै जेबै ठीक हय रक्खै ठीक छै रखियै